देखियौ अपना आरके मैथिलीमे बजै छियै ने तऽ सभ भाषा मैथिलीमे बोलै छियै तऽ अच्छा लगै छै सुनयमे जइसे बौआ कतय गेलियै हन एतय आबू इसभ मैथिली बाजै छियै तऽ अच्छा लागै छै मैथिली अपना आरके सांस्कृतिक परम्परा आगे भविष्यमे बच्चा बाल बच्चा जे होइ छै ओसभ मैथिली बाजलक ने तऽ बहुत सुन्दर लागलक सुनयमे से कतय गेलियै रहए अहाँ एतय आबू बैसू कतय कोन काम करै छियै इसभ अपना आरके मैथिली बाजै छियै तऽ ओ सुनयमे बहुत अच्छा लागत मैथिली देखियौ मैथिली की होइ छै आजकल जे गीत आर होइ छै मैथिली गीत सङ्गीत मैथिली मैथिली सभसँ अच्छा लागै छै सुनयमे अपना बिहारमे भी मैथिली बोलै छै पर किछु जिलामे भी बोलै छै जइसे भेलै दरभंगा दरभंगामे अधिकतर अहाँसभ सुनबै ने तऽ अधिकतरके मैथलिए बाजत सभ कोइ जेहो मैथलिएमे बाजत आ मैथिलीमे जे बात छै सुनयमे भी अच्छा लागै छै मैथिली बोलत कोइ तऽ ओकरा लगिनसँ उठि कऽ जायके मोन नहि करत से मतलब कि से मोन करत कि सुनिते रहियै ओकर बात मैथिली जानलियै